नमस्कार जी

ठीक है जी हो जाएगा खर्चा जी तो आपको अगर एक कमरा बनवाना है तो ए कट्टे तो सिमेन्ट के लगेंगे और छ कट्टे बजरी और दो कट्टे रोडी के लगेंगे जी मज़दूरी तो हमारे कारीगरों के एक दिन की ढाई सौ रुपये है जी उस हिसाब से ही बता रहा हूँ में इस कमरे को भी बनवाने में करीब दो महीने का समय तो लगेगा उसके अंदर तो उस हिसाब से ही आपको बताया है जी ठीक है सर वो सब मैं करवा दूंगा आपको सही रेट में करवा दूंगा मैं

क्वालिटी की आप चिंता मत करिए मैं आपके सामने आखों देखी चीज़ ही करूंगा जी चलिए ठीक है तो फिर माल आपका लेंगे लेकिन मज़दूरी मैंने एकदम वाजिब रेट में बताई है जी मैं ढाई सौ रुपये के उसके अंदर ही सब करवा दूंगा आपका आपको पूर्ण तरीके से कमरा तैयार करके दूंगा जी चलिए ठीक है ना आपकी ना मेरी दो सौ तीस रुपया बहुत कम है जी आप चिंता मत करिए एकदम निश्चिंत हो जाइए मैं फ़र्श आपको एकदम अच्छा करके ही दूंगा

जी नहीं कुछ डेढ़ दो महीने में मैं आपको पूरा कमरा तैयार करके दे दूंगा जी अब समय तो इतना ही लगेगा जी अब मैं एकदम सही हिसाब से बता रहा हूँ अगर आपको अच्छे एकदम नींव में पानी वानी भी देना पड़ेगा तो इतना समय तो लगेगा ही जी चलिए ठीक है वो तो हम जी ठीक है वो तो मैं देख लूँगा आपको वो तो जब आप माल उपलब्ध करवा देंगे वो तो उधर ही जल्दी बन जाएगा अगर आपके माल में समय लगेगा तो मज़दूरों को भी समय लगेगा जी बोलिए जी सिमेंट तो हम अच्छी कंपनी का मँगवाते हैं अंबुजा सिमेंट का जी कट्टे वो तो आपकी मर्ज़ी है में मँगवा दूंगा आप क्यों तकलीफ़ लेते हैं आठ कट्टे करीब पड़ेंगे सिमेंट के जी हमारे काफ़ी जानकार हैं हाँ मैं करवा दूंगा जी ठीक है तो कल से मैं मज़दूरों को भेज दूंगा आपके घर ठीक है